हमरा हम गेल छिए नेपालमे नेपालमे जे कि पहाड़े पहाड़ छै ओतऽ बहुत बढ़िआँ देखैमे लागै छै पहाड़पर घर छै मतलब सब सुख सुविधा छै जे हमरासँ नीक एतऽ गाँवमे शहरोमे छै से ओतऽ पहाड़पर देखिए घरके ऊपर घर बनल हमरासनी पक्का तक्काके घर बनेलए छिए वएह सनी पहाड़के ऊपरोमे घर बनैलए छै आओर ओतऽ जब चढ़लिए पहाड़पर तऽ एतेक ने खूबसूरत लगै देखैमे शहर सब आओर ऊपरमे चढ़िकऽ ढेरी घर सब आओर खूब सुन्दर लागै आओर ऊसनीके घर एतेक बढ़िया रहै ने सबसँ निचे पहाड़के निचेमे मानिकऽ चली पहाड़ छै ओकर बगलमे गढ्ढे खाइए ने भेलै ओकरामे आश्चर्य लगलै देखिकऽ की ओकरामे घर कोना बनेलकै सबसँ निचाँ बाथरूम बनेलकै ओकरोबाद ऊपरमे देलकै पूजा रूम फेर देलकै किचनो फेर घर देलकै बेडरूम देलकै सबसँ ऊपर रोडके पहाड़के जे ऊपरवला मुँह होइ छै जहाँ मतलब सबसँ ऊँचा ने होइ छै ओतऽ ऊसनीके बैठैके जगह बनेलकै ताकि किछु हैत तऽ हमरासे निचाँ आसानीसँ निकलि जाइए एतेक अच्छा लगै देखैमे जेने नजर दौड़ैए सुन्दर सफाइ पहाड़पर जेते सुन्दर आओर सफाइ रहै छै ने कहै छै प्राकृतिक बहुत सुन्दर होइ छै ओहने रहै खूब साफ सफाइ अच्छा जाएब तऽ मोनके शान्ति मिल जैत अहाँके एकदम सुकून मिल जाएत ठण्डा ठण्डा हवा लागैए अहाँके ए सी तेसी वहाँ कोनो किछु नहि छै ओकरा सामनेमे जब जाएब